दरभंगा जिलाके अगर समाचार तन्त्रके बारेमे अगर अहाँके बात करै लए चाहै छी खास कए कऽ ग्रामीण इलाकामे एकर एम्हरका स्थिति तऽ बहुत खराब अय किएकी जे छै अगर मानिकऽ चलू हम शिक्षा ब्यवस्था पर बात करी एम्हर जे हमरा घरके बगलमे जे छै से अहाँके दू गो प्राथमिक इसकुल यऽ जेकि ओहिमे देखै छियै जे जे छै से शिक्षक सब अपन टाइम पर नहि अबै छथि बच्चा अपन केम्हरो रहल ओहिसऽ कोनो मतलब नहि छै ओ अपन घुमै लए जाइ छथि अपन टाइम पर नहि अबै छथि आओर बहुत तरहके बात छै आओर खास कए कऽ जे छै से अगर अहाँ आओर जे छै अहाँके जे छै ई जे छै से सड़क सड़क सड़क सड़कमे जे बहुत तरह कऽ जे फन्डिंग अबै छै ओहिओ सबके लेल जे अहाँके चर्चा नहि ने ओहिमे मीडिया आहाँके जे छै से कोनो चीज दखबै छथि जे जेनाकि हमर सबके गल्ली हमर हम हमरासबके जे छै अहाँके नगर पञ्चायत मे जे छै से अहाँके गली सड़क नहि बनल छथि ओहिसबके लेल एहि सबके लेल कोनो अहाँके जे छै से मीडिया जे छै से नहि दखबै छथि जेनाकि जे छै से लाइट कए अगर बात कएल जाए तऽ पूरा नगर जे छै से अहाँके जे छै से अन्ध खेरा अन्धेरा मे रहैया आओर जे छै से एहि सबके जे छै से फन्डिंग अबै छै लेकिन मीडिया जे छै से एहिपरमे कोनो तरहक सबाल नहि उठबै छथि अगर अगर अहाँके जे छै से सरकारी बिद्यालय जे होइया ओहिसब मे जे छै से अगर मध्याह्न भोजनके बात करबै तऽ ओकर सबके क्वालिटी नहि रहै छै अहाँके आ मीडिया सब जे छै एहिपरमे चर्चाे नहि करै लए चाहलक अब आओर भी बहुत तरहके बात छै आओर अहाँ अगर शिक्षा व्यवस्थामे जे छै से अगर अहाँ एखन एखुनका नवयुवक जे लड़का सब जे यऽ काफी बेरोजगार यऽ जे ग्रामीण एरियामे रहै छथि जेकि कखनो कोनो हुनका जे छै से कोनो मतलब नहि बेरोजगार छथि लेकिन मीडिया मे हुनका सबके पुछ्नाहार नहि छनि ओहिसब जे छै से इएह सबजे छै से बहुत तरहके दिक्कत छै आओर जे छै से अहाँके सब सऽ पहिले तऽ हम इएह कहै लए चाहब जे कि पहिले अहाँके दू तीन सब जत्ते भी सरकारी इसकुल यऽ ओहिमे मीडिया सब आयल जाउ अपन टाइम पर आओर जे छै से अहाँके थोड़े शिक्षक सबके जे छै से कम सऽ कम शिक्षक सब सऽ पूछल जाउ की ओ सब एना किए करै छथि जे ने ओसब समय पर अबै छथि हुनका आ अपन जे कहियो अपन कखनो अयला कखनो चलि गेला ओहिसऽ हुनका सबके मतलबे नहि छै लेकिन टाइम टु टाइम सैलरी सब तऽ लै छथि और जे छै से बच्चा सबके जे शिक्षा नहि भेट रहल यऽ सही सऽ आहाँके जे छै से जाहि परमे मीडिया सबके खास कए कऽ जे छै से काफी जे छै से हुनके सबके अयसब पर बातउत करैक चाही और जे जे छै से अहाँकऽ और मध्याह्न भोजन जे छै से ओहियो के लेल पैसा अबै छै ओहो सब नै दखाएल जाइ दखाएल जाइ दखाएल जाइयऽ आओर जे छै से अहाँके सड़क सड़क सड़क सब जे यऽ ओहि सऽ ओकर स्थिति जे यऽ से हमरा सबके गाँवमे छै से कए बेर ने अहाँके फन्डिंग आयल छै सड़कके नालाके लेकिन नहि बनल यऽ बहुत साल सऽ लगभग पाँचो वर्ष सऽ अहाँके नहि बनल यऽ आओर जे छै से आओर युवा सब बेरोजगार यऽ आओर ओहिसब पर जे छै से मीडियाके खास कए कऽ जे छै से देखै के चाही बहुत युवा सब तऽ ग्रेजुएशन कए कऽ जे छै से अहाँके घर अङनामे बैसल यऽ पता नहि आशीर्वाद की छियै हुनका की तरहके छनि आओर इएह सब हम कहै लए चाहब बस